लम्बा सफरमे हम जाएत हलिऐ तऽ जाइते जाइते लम्बा सफरमे हमर गाड़ी खराब हो गेल बहुत सारा मिस्त्रीके हम बोलैली कहली हो भाय गड़ी ठीक कर दऽ सब से ठीक नहि भेल ओकरा बाद हम की करिऐ ओ गड़ीके प्लग शॉर्ट रहलक प्लग शॉर्ट रहलक तऽ हम प्लग रिंज माँगके लयली प्लगके खोलली प्लगके साफ कयली धीरे धीरे कऽ कऽके कऽ कऽके कऽ कऽके गाड़ीके साफ करली मार किक मार किक फिर मारली गाड़ी चालू नहि भेलक फिर बहुत जादा दूर जाके एगो नया प्लग खरीदके लयलिऐ तब जाके लगेलिऐ तब गाड़ी चालू भेल भगवानके दया से तब तब गड़ीके चालू कयली तब हम फिन अपना जगह पे गेली एहि लागी आदमी सबके अपना टूल बॉक्समे हमेशा प्लग रिंज पेचकश एगो एक्स्ट्रा प्लग एक्स्ट्रा पेट्रोल ई सब लेके चलेके चाही एहिसँ ई होइत छै कि रस्ता पर अहाँ सेफ रहब अहाँकेँ प्लग शॉर्ट हो जाएत तऽ नया प्लग अहाँ लगा लेब अहाँकेँ भटकेके नहि पड़त कहूँ इएह सब अहाँ सब जान जाउ कि लम्बा रूटमे हमेशा टूल बॉक्समे पिलास पेचकस नया प्लग डॉक्टरी समान किछु डिटोल ई सब रहयके चाही एहिसँ ई होय कि अहाँकेँ किछु भगवान नहि करय किछु टूट फूट जाय तऽ डिटोल लगाबैमे अहाँकेँ अच्छा रहत आ बराबर एक्स्ट्रा प्लग लेके गड़ीमे चलयके चाही